आङो जि जि दानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों जि दानाया आङो इदिनो अथ्र बोसोरनिफ्रायनो इसे इसे दानो माने बिराद इन्ट्रेस्ट जायोमोन आरो मालायनि जि दानायाव थांनानै नुहैयो आगर एरनाय नुयो इसान बोनायखौ नुयो जि सोंनायखौ नुयो ओमफ्राय बेसोरनिखौ खाथियाव ज'फानानै नायनानैनो माने बिराद इन्ट्रेस्ट जायोमोन आरो आङो इन्ट्रेस्ट जानानै इदिनो न'आवबो आब'आ जाहा जि दायोमोन नालाय ओमफ्राय इदिनो आब'नि इसानाव आब' गैयाब्ला गैयाब्ला ज'खुमायो दाखुमायो इदिनो खुन्दुं बस'ब्लाथाय रायजालाबायोमोन आरो रोंथ'यि समाव ओमफाय इदिनो बस'ना दोनब्लाथाय सुजोबनो रोंला एफादिनै दालांबाय थानोसै सुख्लाबनानै जेवजा जालांबाथाय रायजानोसै आरो नायनो रोंलाना इदिनो उनाव उनाव गावसोर फोरोंबाय इदि ज'नायखौ इदि सोनांगौ लेवआव सोनांगौ लेवआव सोनानै रासोआव सोनांगौ ओमफ्रायसो दानांगौ इदि होननानै फोरोंबायनालाय ओमफाय इदिनो गावसोर सोंखानायाव दानायावनो दानायावनो दानायावनो दानायावनो ओमफ्राय दानायखिनिखो हाबाय ओमफ्राय आरो बेनि उनाव माबा इसान बोनायखौ फोरोंबाय ओमफ्राय इसानखो आंनो बोबाय आंनो सोंबाय इसानखौ माबायदि ज'खा लानांगौ इफोरखौ गावसोर फोरोंबाय ओमफ्राय आं इदिनो सोलोंनानै रोंनानै दिनैसिम दायो आरो आं इदिनो फार्स्टआव बिहु फालि दाग्रोदों ओमफ्राय मोदोमाव लाग्रा आगर एरग्रा इ फास्राया फास्राबो सोंदों आगरबो एरनो सोलोंदो फिसा फिसा एरदावग्रोदो आरो मावजि आफा ओमफ्राय इदि एरनानै उनाव उनाव मान लानाया आगर बिफां गिदिर गिदिर इदि एरलांनाय जालांदो आरो लासैनो ओमफाय इदिनो आर'नाइफोरखौ लोगोनांनानै दायोमोन हारसिंजोंबो हाया नालाय लोगो नांना दायोमोन ओमफ्राय गामसा दायो ओमफ्राय इदिनो सोरबा मोजां नुब्लाथाय बायना लांफैयो आरो मोजां नुदो जिखो जोंना आर'नाइफोरखौबो आरो गामसाफोरखौबो लांफैयो दाबो लांफैयो न'आव दानायफोरखौ बायनानै लाङो दाबो ओमफ्राय दा दखनाफोरखौ इदिनो आगर आगोलाव दायोमोन दा मेगना जालाना दा आगर दानो हाला आरो सालामाथा दायो फारि लानानै आगोलाव आरो इदिनो फारौ मेगन दाउराइ मोख्रेब आरो जिं जिङाव लानाय गनसि गंबानि दिंखिया बिजौ इदि लाना दायोमोन ओमफ्राय दा इदि आगरखौ दाला आङो मेगना जाला नालाय ओमफ्राय फारि दायो आरो इदिनो गामसा बिहुफालि बांसिन दानाय जायो आरो दख'नाफोर दाब्लाथाय फारि बिदन इदिल' दानाय जायो ओमफ्राय इखोबो लांफैयो न'आवनो बायनानै सोरबा मोजां नुब्लाथाय फारिब्लाबो आराम नुदो नोंनि जिखो जरासे फानहर होननानै बायनानै लांफैयो आरो इदिनो न'आव दानाय नालाय सारिस' सारिस'यै फाननाय जायो गांसेयाव ओमफ्राय गामसाया आरो आरायस' ज'रा फास्स' इदियाव फानो फालिया आरो सल्लिस थाखा इफोराव फालिफोरखौ आगर गोनांब्ला फन्सास थाखा इदि माब्लाबा न'नि दायो माब्लाबा आदि दायो इदिनो दायो आरो दिनैसिमबो दाबाय दं ओमफ्राय आङो ओ आगरखौ आङो दख'नानि आगर लानायफोरखौ न'आव रोंबोआखै आरो न'आव एरनायखौल' रोङोमोन ओमफ्राय दा हाबा जाफैनानै बिखुनजोनिफ्राय आङो इदिनो मोदोमाव बे जोमग्रा उल जिफोराव फारौ मेगन खासि हाथाय इदिखो सोलोंदो ओमफ्राय आरो दख'नानि आगर सुनायखो सोलोंदो गनसि गंथामनि गनसि गंब्रैनि गंबानि सातखाननि इदि बिखुनजोनिफ्राय रोंदो आरो आं दख'नानिजों ओमफ्राय उल जि ओमफ्राय द्रिल आगर इफोरखो इयावनो रोंफैनाय जादों आरो आं इदिनो दानानै बिदिनो सोलिगासिनो दं आरो दासिमबो ओरैनो आंनि जि दानाया ओरैनो एकस' देरस'खानसो जाबायखोमा दानाया गोदोनिफ्राय हाबा जाजेननायनिफ्राय दाफैनाया देरस'खानसो जानांगौ आरो बेबायदि जानांगौ दा देरस'खान ओमफ्राय देरस'खाननिफ्राय इसे बारा जाबावनांगौ आरो जानाया आरो नै दा सोंबावनोलागा दं सोंना दोन्दो बिहु फालि सल्लिसखान सोंनो नागिरदो दा आरो गामसा गामसा दागोन आदि आदि जासिबाय दं बेखौ लायनाय जागोन आरो लांफैगोन आङो आगरा इदिनो दाउराइ मोख्रैब दख'नानिब्लाथाय दाउराइ मोख्रेब ओमफ्राय गनसि गंबानि फारौ मेगन ओमफ्राय दिंखिया बिजौ ओमफ्राय इदिनो मा होनो बैयो माखरि आगर दिंखिया बिजौ बिदिनो गय बिजौ माबा गय बिबार इदिनो अनेख जाथनि आगर दानाय जायो आरो दानाया ओमफ्राय बिहुफालिफोराव इदिनो दौनाय आगर खावसे एरनानै खावसे दौओ ओमफ्राय इखोनो गांसेयाव फुरा खालामनानै दानाय जायो आरो ओमफ्राय दख'फोरना आरो मोदोम गंसे मावजि आफा ओमफ्राय हाजो आगर इदिनो फारौ फारौ मेगन ओमफ्राय माखुरि इफोर मोदोम गंसे दानाय जायो